हमारे क्षेत्र में बहुत से शिल्प मेले लगते हैं यहाँ पर कलाकार आकर अपनी पेन्टिन्ग और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं हम कभी कभी इन जगहों पर जाते हैं और देखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और ये कलाकार काफ़ी अच्छे तरीके से पेन्टिन्ग वग़ैरह का बनाए रहते हैं हमें इनसे सीखने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं कभी हमको बनाना रहेगा तो हम हम भी कला कला ड्राइन्ग यह सब इन लोगों से पूछकर इनकी मदद से बनाने की कोशिश करेंगे हमें काफ़ी अच्छा लगता है ये लोग इन लोग काफ़ी बारीकी बारीक तरीके से बनाते हैं पेन्टिन्ग्स वग़ैरह काफ़ी अच्छी बनाते हैं और कलाकार जो इधर आते हैं कभी कभी सरकार द्वारा भी बहुत सारे शिविर लगते हैं कैम्प्स लगते हैं उनमें कभी कभी हम जाते हैं कभी कभी आसपास की लड़कियाँ जा जाती हैं वहाँ से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सबको देखने के लिए सुनने के लिए मिलती हैं कलाकारों द्वारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया जाता है और वह वह लोग काफ़ी मन लगाकर बनाए रहते हैं और इन सब चीज़ों का मेलों में आयोजन करते हैं इनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं पेन्टिन्ग्स वग़ैरह के बारे में या फिर नाटक कला करने के बारे में या सब कई नाटकों के द्वारा लोगों को

उन कलाकारों द्वारा काफ़ी अच्छे से तरीके से किया जाता है लोगों को जागरूक़ बनाने के लिए किया जाता है और कलाकार अपनी कला इसमें दिखा पाते हैं